म्हाका रोमांचक दिशिल्ली अशी आयची घटना म्हणल्यार जेन्ना हांव हें रिकोर्डिंग करतालें तेन्ना परत परत भायल्यान टक ना आयदना तरी आवज येतातच हांव पर परत वचून सांगता आवाज करनाकात आवाज करनाकात भितर येवन भितर येवन परत रिकोर्डिंग करतना परत तरी कितें तरी आवाज येता हीच म्हाका एक रोमांचक गोश्ट दिसली रिकोर्डिंग करतनाच आवाज येता एक तर पेटो भोंकता ना एक तर कोण तरी खोंकता ना कोण तरी उलो मारता